अहाँ हमरा लागल की अहाँके ओतऽ बढ़िआँ खाना भेटै छलै ओहिके लेल हम अहाँके कहलहुँ की हमरा लेल खाना भेज देब अहाँके ओतऽ हम ओ कहलहुँ की खाना भेज देब लेकिन ओ बासी छलै आओर खराब छलै अहाँ केहन खाना भेज देलहुँ आओर पैसा रूपैआ तऽ ओतबे लागल लेकिन खाना बढ़िआँ नहि छलै बहुत ही खराब छलै लागै छलै की कतेक दिन पुराना खाना छलै